हेलो घुमै ले एलियै हँ तऽ दिन देखार घुमि लिअ आब रातिमे रहम तऽ हिये दिने देखार घुमि लिउ मंदिर आर घुमि लिउ भगवान कऽ मंदिर घुमि लिउ जहाँ जाउ पहाड़ उहाड़ जहाँ घुमैके हए घुमि ली ओने ने से छीन छोड़ होय छै नेपालके बोडर कऽ मालूम हए हट घड़ी मारपीट होयते रहैत छै ओहिके लऽ के हम सहचेती दऽ दैत छी दिन देखार घुरि फिर लु आ जे रुपा पैसा हए से बचा कऽ रखु नहि तऽ वहांँ छीन छोड़ होयत छै बुझलियै ओहिके लऽ कऽ हम चेतावनी दऽ देली हम हियाँ बुझलियै जतेक मोसाफिर आबै हय घुमै फिरै लऽ हुनका हम सब बात सब हुनका कहि दै छिअनि जे अच्छा से जाउ दिन देखार सब घुमि लिउ मंदिर उंदिल आ हियाँ से सुरक्षा से जाउ पैसा उइसा जे हए भजबैके तऽ नेपालमे नहि चलैत छै भारत इण्डिया कऽ पैसा ओहिके लऽ के हिये चेंज आर करि लिउ बुझलियै हँ ओ सब हियाँ होयते रहैत छै बुझलियै तऽ ओएहसँ ने कहली दिन देखार मंदिल राम जानकीके मंदिल घुमि लिउ ओ पहाड़ पर घुमि लिउ धाम उम जे छै सब घुमि फिर लिउ जहाँ तहाँ जे घुमैके हय सीतामढ़ी आर जहाँ जहाँ घुमैके हए घुमि लु दिन देखार राति कऽ इहाँ मंदिल आरमे रहि जाउ नहि जाउ छीन छोड़ होयत छै मारपीट ई सब होयते रहैत छै बुझलियै आ पैसा जे हियाँ नहि चलैत छै तऽ हियाँ चेंज करि लिअ एहिठन ओहिके बाद हुआँ पैसा नहि चलत इण्डिअन पैसा बुझलियै हम तऽ तऽ अहाँकऽ जतेक मोसाफिर आबैत छथिन सबके खान पिअनके जे छै ओछायन बिछाओन होयत छै सब चीजके व्यवस्था हम तऽ सबगोटा कऽ कहैत छियै जे सुरक्षासँ रहू रहू दिन देखार घुमि फिर लिउ आ सबगोटा कहैत छै अच्छासँ रहू व्यवहारसँ रहू दिन देखार मंदिल धाम तीरथ करू आ हियाँ रातिमे रहू खानापीना नास्ता चाय सब ओछाओन बिछाओन सबके व्यवस्था अहाँ आरके सबगोटाके कहैत छी रहू दिन देखार घुमि फिर कऽ आबू आ रातिमे हियाँ जतेक मोसाफिर आबैत छथिन घुमै फिरै बला धाम तीरथ करै लऽ सब कऽ हुनका हम सुरक्षा रस्ता बताये रहलियै हन बुझलियै अहुँ कऽ कहैत छी ओहि सबमे अहाँ सतर्की हो कऽ घुमब बुझलियै हँ तऽ बो हँ तऽ बोट पर ई सब होयते ने रहैत छै नेपाल एरिआ कऽ तऽ अहाँकऽ बोट पर मालूम नहि हय ई सब हट घड़ी होयते रहै ओएह सब ने कहली जे अहाँकेँ राति कऽ नहि जाएम इहे रहि जाएम दिन देखार मंदिल उंदिल घुमि लिउ धाम तीरथ करैके हए तऽ ओहिमे टहलि कऽ आबू आ साँझ पड़त तऽ हिये रहि जाएम राति कऽ नहि जाएम छीन छोड़ होयत छै मारिपीट होयत छै ओएह कऽ लऽ के ने अहाँकेँ समझलहुँ